जी जी बिलकुल जूता का दुकान है मेरा अरे जूता का मेरा दुकान जो है वह छोटा मोटा दुकान नहीं है बड़ा सा दुकान है और जितना भी नया मॉडल आता है वह सभी जो है उपलब्ध रहता है कभी कभी माल ख़त्म हो जाता है तो नहीं मिल सकता है लेकिन उसके लिए हम व्यवस्था करते हैं कब चाहिए आपको हाँ हाँ तो कौनसी कम्पनी का खोज रहे हैं आप है बहुत सारा है कैंपस है और भी है का तो है रिबोक वगैरह भी जो भी मतलब नया नया जो भी कम्पनी सब है जो भी अच्छा अच्छा कम्पनी सभी का माल उपलब्ध रहता है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है क्वालिटी तो रिबोक का बढ़िया क्वालिटी में है क्वालिटी में तो खैर सोचना नहीं पड़ता उसके लिए तो आपको कहना नहीं पड़ेगा उसमें तो ब्रांडेड कम्पनी है भाई ठीक है और ऊ सब के लिए कहना नहीं पड़ेगा ठीक है और मीडियम में अगर कैंपस का भी लीजिएगा ता कैंपस का भी अच्छा जूता आता है मीडियम में वह भी जूता अच्छा है रिबोक रिबोक का थोड़ा कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा होता है और जो है आपको कैंपस का थोड़ा सा उससे भी एक कम का है लेकिन कैंपस का भी तो जो है सो अच्छा ही रहता है और रिबोक तो खैर उसका तो खैर ब्रांडेड नाम ही चला हुआ है उसमें तो कहीं से कुछ कुछ ना ही मिलता नाम ही पर बिक रहा है कौन साइज का खोज रहे हैं आठ नम्बर तो होना चाहिए थोड़ा सा दिखवाते हैं हाँ आठ नम्बर नहीं है नहीं है कैंपस में हो जाएगा आठ नम्बर में

अरे फ़िर आपको आपको किस आपको जो है सो जूता जो है कम से कम अगर एकदम नॉर्मली लीजिएगा तो कम से कम आपको बढ़िया क्वालिटी में हज़ार रुपया से ऊपर जाइए और मेरे यहाँ जो माल रहता है हज़ार रुपया से लेकर के पाँच हज़ार छः हज़ार तक का माल यहाँ अवलेबल रहता है ठीक है अगर बस हाँ मीडियम में अगर मतलब कि सब सबसे निचला कम्पनी लें तो कम से कम हज़ार रुपया का लीजिए जूता सब ठीक ठाक रहे ठीक है और अगर आपको बढ़िया क्वालिटी के ले जाते हैं तो पाँच हज़ार छः तक का जो है जूता उपलब्ध यहाँ पर एनीटाइम रहता है उससे भी बढ़िया कहिएगा उससे बढ़िया भी आएगा नहीं कि नहीं आ सकता उससे बढ़िया भी आप ऑर्डर दीजिएगा माल आएगा ठीक है ओलिव भी वही होगा अच्छा ऑर्डर लिख लें कौनसी कम्पनी का

जी रिबोक का लिख दें हाँ चलिए चलिए ठीक है अब हम ऑर्डर ले आपको जो है इसे तीन चार बाद अपडेट कर लीजिएगा ठीक है आपको हम कॉल कर देंगे ठीक है ठीक ओके